दिक्खो अज्जकल एह् साइंस दा जमान्ना ऐ साइंस दे जमान्ने च अज्जकल बड़ा कुछ बदलाव ऐ साइंस केह् केह् बदलाव करा दी ऐ सब कुछ ऐ ठीक ऐ ना ते ओह्दे बिच केह् होंदा कि सब कुछ चलदा ऐ जि'यां होई गेआ अपना बारस होआ दी फलाना होआ दा ते सब कुछ ऐ ठीक ऐ ना ते ओह्दे बिच अस किश निं करी सकदे ओह्दे बिच जि'यां इन्वेन्शन होआ दी अज्ज कल मिसाइलां चला दी ते बड़ा कुछ ऐ साइंस दिक्खो गड्डियां दिक्खो साइंस लेवल बढ़ा दा गड्डियें दे अज्जकल सिस्टम बदली गेदे ठीक ऐ ना जि'यां रशिया च दिक्खो हून वॉर होआ दी ऐ जि'यां रशिया त केह् चला दा ऐ ते ओह् चीजां न ते केह् करी सकने आं साइंस दा बड़ा ई सिस्टम होई दा अज्जकल पढ़ाई सारी साइंस ऐ जेह्ड़ा दमाक ऐ सारा साइंस ऐ हू'न वेदर दिक्खी लैओ वेदर ई साइंस ऐ साइंस पैह्लें दस्सी ओड़दी ऐ कदें केह् केह् टेम्परेचर होना कदें किश होना ते इसलिए एह् चीज़ ऐ ते नेईं होग ते सब कुछ साइंस दे उप्पर ऐ ते हर चीज़ हून दिक्खो साइंस दे बारे च केह् बोली सकने आं हून साइंस दा मतलब हर चीज़ साइंस उप्पर चला दी ऐ जि'यां टेम्परेचर होई गेआ सब कुछ हो गेआ सब कुछ हो गेआ